हेलो हेलो जी जी रसोई से बोल रहा हूँ बोलिए

एक सेकंड मैम रुक जाइएगा ज़रा जी बोलिए एक क्या फ़िर से बताइए मैम एक प्लेट ऑमलेट जी डबल अंडा या सिंगल अंडा डबल अंडे का ठीक है मैम मिर्ची रहेगी इसमें एक प्लेट पराठा जी तो मैम पराठा क्या सादा रहेगा या आलू का या गोभी का या किस चीज़ का पराठा तो मैम कौनसी आलू और गोभी की मतलब अलग अलग कितने कितने पीस चाहिए मैम दो दो दो आलू का दो गोभी का जी जी ओके ठीक है फ़िर और मटन ग्रेवी मैम मटन कौनसा मटन रोगन जोश अच्छा तो मैम कौनसा मटन रोगन जोश या मटन कोल्हापुरी मटन हांडी या मटन कुल्चा क्या चाहिए मटन हांडी ओके ओके ठीक है मटन हांडी इसमें मैम कितना एक प्लेट चाहिए हाँ ठीक है मैं इसमें मैं आएँगे दो पीस आएँगे मैम बस अच्छा जी जी तो मैम में यह तीखा रखना है या नॉर्मल नॉर्मल रखना है जी ओके मैम तो यह पूछ रहा था जैसे मैम और और कुछ इसके अलावा सलाद मैम कौनसा सलाद सलाद चाहिए आपको जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ओके ओके मैम और पापड़ वापड़ कर दूँ क्या हाँ जी मैम और रायता वायता साथ में कुछ हाँ जी मैम मैम एक मिनट ज़रा मैं जोड़ के बताऊँ रुक जाइए मैम यह टोटल मिलाकर हो रहे हैं आपके मटन यह यह हाँ यह हो रहे हैं मैम छः सौ रुपये छ सौ बीस रुपये हो रहे हैं मैम डिस्काउंट डिस्काउंट करके मैम यह आपका साढ़े पाँच सौ रुपये जी मैम यह साढ़े पाँच सौ रुपये डिस्काउंट करके हो रहे हैं जी मैम मटन है मैम मटन का थोड़ा लगता ही है आप भी जानते हैं नहीं मैम नहीं मैम पाँच सौ कर देता हूँ ठीक है अब आप बताइए पैक करवा दूँ ओके ओके थैंक्यू थैंक्यू मैम